ہیلو ہیلو پیٹرول والے سے بات ہو رہی ہے کیا بول رہا تھا ابھی جسٹ آپ کے پیٹرول پمپ سے میں نے پیٹرول بھرایا تھا دو تین کلو میٹر آگے آنے کے بعد میرا گاڑی خراب ہوگئی ہے کیا آپ کے پاس کوئی مستری ہے ارے پتہ نہیں اچانک سے بند ہو گیا مطلب چل رہا تھا گاڑی اور اس کے بعد اچانک سے بند ہو گیا بس تین چار کلومیٹر آگے بڑھا ہوں جی بہت یہ تو بہت زیادہ ہو رہی ہے یار پانچ سو رپیہ دیکھنے کا بہت زیادہ ہے بھائی ارے میں وہی فیس ہی کی بات کر رہا ہوں یار پانچ سو روپے بہت زیادہ ہو رہی ہے یار کیسے ہوگا یار سر بس دیکھنے کے جی جی ارے بھائی ارے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کتنے دیر میں آئیں گے آپ آپ نے اسے بھیج دیا ہے کیا ہیلو سر نہیں نہیں نہیں نہیں پہنچا ہے ابھی جی جی اچھا یہ کیا ریڈ شرٹ ریڈ شرٹ ہاں آ گیا ہے وہ ہاں ہاں پہنچ گیا ہے پہنچ گیا ہے جی ایک ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ان سے بات بات کر لیتا ہوں ٹھیک ایک منٹ رکیے گا سر اب ہاں ٹھیک ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سر اس سے بات ہو گئی ہے یہ اس سے بات ہو گئی ہے بول رہا ہے ہاں پانچ سو رپے فیس لے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آپ کا بہت بہت دھنیہ واد سر تھینک یو سر